परिवार मे स्त्री पुरुष के भूमिका अपन अपन है स्त्री के काम है कि घर संभालनाइ घर मे अपन घर के काम करनाइ घर मे खाना बनाबे के घर के साफ सुथरा रखे के बाल बच्चा के संभाले के घर मे अगर कोइ गे गेस्ट आ गेल जैसेकि तऽ ओकरा सबके स्वागत करयके रहे छै लेडीजके काम जेंटसके काम है कि खेती बारी कराबे के पैसा कमाके लाबेके कोइ बाहरी गेस्ट आयल जेकरा दरबाजा पर स्वागत करे के ईसब मर्द के काम है पहिले के जमाना मे इहे सब रहले मरदके अलग औरतके अलग अपन अपन काम बनैल रहले हँ लेकिन अब है कि परिवर्तन होयत जा रहल है औरत सब भी घर से बाहर निकलके काम करै छै नौकरी करै छै फैक्ट्रीमे प्राइवट जॉब भी औरत सब भी करै छै सरकारी जॉब भी करै छै मरद सबके साथे साथे औरत सब भी काम करै छै इहे सब परिवर्तन आब भे गेलै हँ अब औरत मे आओर मरद मे कोइ भेद भाव नहि है अब दुनू साथे साथे मिलजुलके काम करै छै